ہیلو کیا آپ ایمیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا ایمیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آرڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپیے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرا بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچرز کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی اچھا ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپ انسٹال کر سکتا ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے بہت تیزی سے چارج ہوتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں